रातिमे उड़यवला चिड़िया जे रहै छै ओ झपटि मारि कऽ भागि जाइ छै हुनकर नाम बढ़िएँ नाम छै कि नीक नीकसँ नीक लागै छै देखयमे करिया रहै छै चिड़िया हम देखलियै छै हम जानै छियै हमर घरमे ओ चिड़िया रहै छै हम देखलियै छै बहुत नीक लागै छै चिड़िया देखयमे घरमे जहाँ साँझ बातीके बेर भेलै तहाँ ई घरसँ ओ घर दौड़तै ओ घरसँ ई घर दौड़तै झपटि मारतै कोनो जहाँ कतहु दिवाल तिवालमे चिपकि जाइ छै इहो ने बात छै आओर देख देखै छियै सुनै छियै बढ़िआँ लागै छै ओहो देखयमे नीके लागैए सुन हम देखल छियै इएह खातिर कहै छी